स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमे हमसभ बहुत पीछा छी एखन हमरासभके यदि कोनो समस्या होइए तऽ बहुत दूर हॉस्पिटलके लेल चक्कर काटय पड़ैए बहुत दूर जाय पड़ैए या एना कहियौ जे दोसर शहरमे जाय पड़ैए हमरासभके बहुत ज्यादा दिक्कत भऽ रहल यए हँ हलाँकि एतहु विकास सेहो भऽ रहल छै हमरासभके एम्स बनि रहल यए बहुत सारा औपचारिकता भऽ रहल यए बहुत तरहक आओर कोनो भी तरहके बीमारीके लेल कोनो भी तरहक लैब जाँचक लेल हमरासभके बहुत दूरीके सामना करय पड़ैए घरसँ निकलिके एक घण्टाके दू घण्टाके ट्रेवल कए कऽ अहाँ पहुँचैत छी ओहि जगहपर जहन अहाँके जाँच भऽ रहलैए तैओ जाँच हमरसभके बिहारमे नहि उपलब्ध अछि ओहिके लेल दोसर शहर जाय पड़ैत छै आओर आब धीरे धीर बनि रहल छै धीरे धीरे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बहुत किछु सरकार उपलब्ध करा रहल छथिन ऑक्सिजन एक्स रे मशीन लैबक मशीन सभ बहुत चीज सरकार दऽ रहल छथिन धीरे धीरे सभ किछु तरक्की कए रहल यए बिहार लेकिन समस्या जे छै से अखनहुँ ओत्तहि छै बहुत तरहके समस्या हमरासभके छै बहुत तरहके एहन बीमारी छै जकर इलाज एतय सम्भव नहि छै जाहिके लेल हमरासभके पलायन करय पड़ैए दोसर शहरके लेल जाय पड़ैए दोसर शहरमे जाके हमसभ ओकर इलाज करा पबैत छी गाँव घरमे ओकर इलाज सम्भव नहि छै तऽ केन्सरके लऽ लिअ कैंसरक इलाज हमरा सभके बिहारमे नहि भऽ पबैए ताहिके लेल हमरासभके दिल्ली मुम्बईके लेल जाय पड़ैए बहुत तरहके दिक्कत छै आओर बहुत तरहके सुविधा सेहो भऽ रहल छै